میں اپنا فسٹ فیملی ٹرپ شیئر کرنا چاہوں گی جو ہم گئے تھے منالی وہاں ہم منالی گئے تھے منالی میں ہم نے جب ہم منالی گئے تھے تو فسٹ ٹائم میں نے وہاں پر برف دیکھی تھی جو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا ہمیں بہت مزہ آیا تھا منالی میں جا کر ہم نے اس ٹائم پہ فسٹ ٹائم موموز ٹرائی کرے تھے جو مجھے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اچھے لگے تھے اور منالی میں ہم مال روڈ گئے تھے وہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں لی تھیں اپنے سب کے لیے اور منالی میں ہم نے بہت زیادہ مزے کرے تھے ہم برف میں کھیلے تھے میں نے اپنا ایک اسنو مین بنایا تھا تو مجھے وہ سفر جو ہے وہ ہمیشہ یاد آتا ہے اپنا منالی کا سفر